मूंखे सभिनि खां वधीक यादि पुणे जी ईंदी आहे छोजो हुतां जो वैदर ॾाढो सुठो आहे असां हुते हीअंर अञा छह महीना रही करे आयासीं त हुते सर्दीनि में ऐं हुते बिल्कुल बि थदि न हूंदी आहे सुबुह शाम जो मौसम हिकदमि थदो ऐं ॾींहं जो थोरो गरम हूंदो आहे जै में तव्हांखे बिल्कुल गरमी महिसूस न थींदी आहे जे हीअं दिल्लीअ में असां वटि थदि हूंदी आहे पर हुते नवम्बर दिसम्बर महीने में बिल्कुल बि थदि न हूंदी आहे ऐं हुतां जो नीट एंड क्लीननैस बि ॾाढी सुठी आहे ऐं हुते तव्हां इन्जॉयमैंट करे था सघो काफी सुठी शयू आहिनि हुते ऐं दादा वासवानीअ जे अॼु बि हुते आश्रम आहे माण्हू हुते वञी करे थोरी देरि आनंदित थी थो सघे पियो हुते वञी करे ॾाढो तव्हांखे सुठो लॻे थे पूजा पाठ करण लाइ बि ऐं आसपास जो आहे जेके बि हिल स्टेशन आहिनि माहाबलेश्वर वग़ैरह हे ॾाढा सुठा आहिनि हिन लाइ हुते मूंखे वञी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त पोइ मुंहिंजो दिलि कंदो आहे की मां बार बार हुन शइ खे यादि कंदी आहियां ऐं मूंखे तव्हांजी हमेशह ॾाढी यादि ईंदी आहे